नमस्ते हम कह रहे कि मेरा बाथरूम थोड़ा पुराना हो गया पहले वाला उसको थोड़ा फिर से नए ढंग से बनवाना है उसमें टाइल्स उल्स वग़ैरह लगाना है क्या आप करवा देंगे हमारा कर देंगे हमको टाइल्स थोड़ा अच्छे ढंग से मतलब पैर ना फिसले बढ़िया से बढ़िया कलर देखने में सो लगे और उसकी टंकी वग़ैरह है सब बदलवाना है पुराना हो गया है

हमको थोड़ा सा बाथरूम की तरह आप समझ जाएंगे कि बाथरूम में लगवाना है उसमें शीशा वग़ैरह शीशा पुराना हो गया है उसको भी बदलवाना है हाँ वह ठीक नहीं है वह सब बदलवाना है आप टाइल्स कितने में देंगी हमको बढ़िया समान चाहिए पैसा लगेगा कोई बात नहीं है हमको समान ओरिजनल चाहिए तो ठीक है ऐसा कीजिए कि एक किसी दिन आइए और बाथरूम को देख लिजिए उसके बाद कुछ पैसा ले कर जाइए और लगाने के बाद हमसे पैसा ले लीजिएगा पूरा करवाना है लगवाना है क्योंकि पुराना हो गया है कुछ कम करिए आप जैसे आप आएंगे देखने के लिए मेरा बाथरूम तो हम उस दिन आपको आधा दे देंगे बैलेंस देंगे आपका दुकान है कहाँ ठीक है आप बता दीजिए